भारत के आधिकारिक भाषाएं तो वैसे बहुत सारी है लेकिन यहाँ पर मा जो मेन भाषा है यहाँ की मुख्य भाषा वो हिन्दी भाषा है और हिन्दी भाषा ही पूरे भारत मे बोली जाती है लेकिन अगर देखा जाए तो इस देश मे भारत देश में आमतौर पर बोली जाने वाली कुछ अन्य भाषाएं भी है जैसे कि गुजरात मे गुजराती है राजस्थान मे राजस्थानी फिर हमारे मध्य प्रदेस में बुन्देलखंडी खड़ी बोली फिर निमाड़ी और फिर तमिल में तमिल भा तमिल नाडु में तमिल भाषा केरल में कन्नड़ और इस टाइप की ऐसी भाषा बोली जाती है बंगाल में बंगाली भाषा इस टाइप से मतलब इस प्रकार से कई भाषाएं बोली जाती है सभी भाषाएं अपने अपने क्षेत्र को प्रदर्शित करती है क्योंकि बंगाल मे ज़्यातर अब बंगाली लोग रहते है तो वह के लोग ज्यादातर बंगाली भाषा का प्रयोग करते हैं आसाम के लोग आसमी भाषा का यूज़ प्रयोग करते हैं तमिल के तमिल नाडु के लोग तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये भाषाएं उनकी भाग क्षेत्र की आम भाषा है और उनको ये भाषा बोलने मे बहुत ही बहुत साधारण और सरल लगती है इस लिए वो ये भाषाए प्रयोग करते हैं और ये भाषाएं वैसे रहती तो हिन्दी के समान ही है परंतु लेकिन फिर भी उन वो अपनी भाषा में बात करते हैं लेकिन जब बाहर जब वह अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो सभी से हिन्दी में बात करते हैं